मेरे घर के आस पास ऐसे बहोत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर स्वच्छ रखने के लिए हमें बहुत सारे तरीक़े अपनाने पड़ते हैं क्योंकि जहाँ पर मैं रहेती हूँ वहाँ पर एक बड़ा तालाब है जिस में बहुत सारी गंदगी रहेती है लोग आते हैं घूमने और प्लास्टिक और पेपर वहीं फेंक कर चले जाते हैं तो समय समय पर हमें उसकी सफ़ाई करना बहुत ज़रूरी हो जाता है और मेरे घर के पास में एक पार्क है जहाँ पर बच्चे जाते हैं टॉफी बिस्किट जैसी चीज़ें वहाँ फेंक कर चले जाते हैं तो वो चीज़ भी मुझे कई बार बहुत दिक्कत वाली लगती है तो हम ने अपनी सोसाइटी के साथ मिल कर ये एक कार्यक्रम चलाया है कि जो और एक एक दण्डमाप भी करा है कि अगर कोई गंदगी फैलाएगा तो हम उसे पेनल्टी के रूप में पाँच रुपये का जुर्माना रखेंगे हमारी सोसाइटी में थूकना गुटका खाना जैसी चीज़ों को हम ने बैन करके रखा है तो उन चीज़ों का भी हम ख़याल रखते हैं कि ऐसा कोई हमारे यहाँ पर ना करे और अगर कर रहा है तो हम उसकी कम्प्लेन कर सकते हैं और हम ने जागरूकता अभियान भी चलाया है जिस में स्वच्छता ही सेवा है हमारे कार्यक्रम का टाइटल था तो हम इन चीज़ों का भी ध्यान रखते हैं कि हमारे यहाँ पर कोई सफ़ाई अगर नही रखरा है तो हम उसकी मदद करें और जागरूकता अभियान समय समय पर हम करते रहें